हम अपनी बुनाई को अन्य जिम्मेदारियों और रुचियों के साथ बैलेंस कर सकते हैं हम इस प्रकार से बैलेंस करते हैं कि हम पहले अपने घर के कामों से फ़्री समय निकालते हैं सारी जिम्मेदारियों से बुजुर्गों से बच्चों से सभी जनों से काम करके अपने घर का फ़िर उस समय हम दिन में खाली समय में अपनी बुनाई और सिलाई के लिए समय निकालते हैं और अगर यदि हमें इसके लिए कोई तकनीक अगर बुनाई के लिए प्रोजेक्ट पर काम करना हो तो इसमें हमारी तकनीकियाँ रहेगी कि हम प्रातः का समय पहले घर के सभी कामों से है न पहले सब घर के सभी लोगों को उनके कामों से जिम्मेदारियों से उसमें समय निकाल के जो हमारा खाली जो दिन का समय रहता है उसमें हम दस बजे से लेके शाम के पाँच छः बजे तक हम पूरा दिन उस समय खाली रहके हम अपना ये प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं उसके बाद पाँच बजे के बाद हमारा जो शाम का समय है वे हमारा घर वालों के लिए है और जो सुबह दस बजे से पहले का समय है वे हमारो हमारे घर वालों के लिए है तो हम सुबह और शाम को हम अपने घर वालों का समय देके पूरा जो दिन का समय हम अपना खाली कर रखेंगे हम उस समय अपने ही सिलाई और बुनाई के प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं